हमरा सभके अररिया जिलामे सांस्कृतिक प्रथा चलै छथि की सभ प्रकारके सभ जातिके लोक छथि तऽ सभ अपन अपन रीति रिवाजसँ चलै छथि जेना मानि कऽ चलू हमसभ ब्राह्मण कास्टसँ आबै छी ब्राह्मण जातिसँ आबै छी तऽ हमर सभके जब सभसँ पहिले ब बच्चाके जन्म होइ छै तऽ ओहिसँ छ् बच्चाके छओ दिनमे हमरा सभके छठी होइ छै छठियार जकरा कहै छियै ओ छठियार पूजल जाइ छै ओही दिन बच्चाके नामकरण होइ छै मतलब नाम जे छै बच्चाके पढ़ल जाइ छै तकर बाद फेर बारह दिनमे बरही होइ छै ओहिसँ तकर बाद ओ अहाँके डेरा या परिवार सभके शुद्ध मानल जाइ छै छओ महीनाके बाद हमरा सभके जातिमे एहन छै ब्राह्मण समाजमे जे छओ महीनाके बाद अन्न ओकरा देल जाइ छै मतलब किछु अन्न जे छै छओ महीनाके बाद ही ओकरा देल जेतै तकर बाद फेर हमरो सभके ब्राह्मण जातिमे मानि कऽ चलू बहुत प्रकारके छै ब्राह्मण जे बहुतके मुण्डन होइ छै तऽ मुण्डन तऽ आखिर सभके होइ छै तऽ हमरा सभके अलग अलग छै किछु ब्राह्मणके होइ छै जगमूड़न होइ छै तऽ जगमूड़नमे होइ छै तऽ ओहिमे जे छै पैघ एक जग कए कऽ मूड़न होइ छै ककरो कर्णवेद होइ छै ओ सोनासँ कान छेदल जाइ छै एहि सभ ढङ्गके मुड़ना मूड़न होइ छै तऽ हमरा सभके जे छै मूड़न होइ छै ओकरा हमरा सभ अपन भाषामे गोनोरा मूड़न कहलहुँ कोनो देव स्थलमे जा कऽ कोनो महादेवे स्थानमे या कोनो दुर्गे स्थानमे ओकर जे छै केशकेँ कटबा कऽ स्नान करवा कऽ कपड़ा नया वस्त्र पहना कऽ जे छै प्रणाम करवा कऽ तब आयल जाइ छै तऽ ओहो एक मूड़न भेलै ओहो संस्कार भेलै तकर बाद जे छै हमरा सभके यज्ञोपवीत होइ छै उपनयन जकरा कहै छै जेनरल जे ओ जनेउ होइ छै जनेउमे सभ संस्कार देल जाइ छै हुनका जनेउमे हमरा सभके बहुत विधानसँ जनेउ होइ छै वही मेन संस्कार उएह भेलै तकर बाद फेर अहाँके उमर भेलै तऽ विवाह दानके होइ छै तऽ विवाह दान होइ छै ओही ठाँ सभ बर बरिआती अपन गेल तऽ हमरा सभके मिथिलाञ्चलमे एहन छै जे सभकेँ धोती विदाइ होइ रहनि सभसँ पहिले जखनहि ओतय पहुँचबै तऽ पाग सभसँ सम्बोधित होइत रहै सभके क माथापर देखतियनि पाग सभ आदमी बैसल छथि अपन सभ बात कए रहल छै सभसँ हास्य विनोद भए रहल छै सभ अपन अपन पात्र परिचय दऽ रहल छै जे अहाँ कतयसँ छी की नाम छी की परिचय एहि दुआरे ई बढ़ल जाइ छै ब्राह्मण समाजमे सभ समाजमे सभके छै आ सांस्कृतिक कहबै सङ्गीतसँ लगभग सभ जुड़ल छै सभ प्रकारके लोक हमरो सभके अररिया जिलामे छै बहुत नीक छै एहन कोनो बात नहि एहिसँ विशेष की कहब